کاروبار شروع کرتے وقت دیہاتی لوگوں کو بہت سا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت دقتیں ہوتی ہے کوئی سامان لانے میں یا کوئی بھی کچھ لانے اونے میں بہت یہاں دقت ہوتی ہے پھر جو ہے نا پھر سامان لانے میں یا بہت ساری کہیں جانے وانے میں یہاں کچھ چلتا نہیں یہاں میٹرو نہیں چلتا ہے یہاں ٹرین نہیں چلتا ہے بس سے جانا پڑتا ہے پھر بس بھی بہت لیٹ آتی ہے یہاں کا روڈ صحیح نہیں ہے یہاں بجلی بجلی بھی بہت بجلی اچھی نہیں ہے بجلی بہت ہی آتی رک جاتی ہے پھر اس لیے کاروبار میں بہت دقت ہوتی ہے پھر لوگ اسی لیے سرکار نویدن ہے کہ وہ کوئی سویدھا دیں اسی لیے لوگ جاتے ہیں شہر کوئی چیز لانے میں یا لے کچھ ٹھیک کرانے میں شہر جاتے ہیں پھر اس کے ہم کو لون نہیں اٹھانا ہوتا ہے تو پھر لون ہی اٹھانا ہوتا ہے پھر کوئی سویدھا نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے نا